जे हम पङ्खा खरीदलहुँ रहऽ से काफी बहुत बढ़िआँ पङ्खा यऽ आ कमो वोल्टेजमे बहुत बढ़िआँ हवा दए छै तऽ हम इएह सलाह देब जे पङ्खा बढ़िआँ छै और उषा कम्पनीके छै ब्राण्ड भी बढ़िआँ छै और बहुत ही नीक पङ्खा छै हवा भी ठण्डा हवा छै जे कि अहाँ खरीद सकैत छी